بطور انسان ہمیں زندگی میں سفر کرنا ہی ہوتا ہے چاہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ہو ایک فکر سے دوسری فکر کا ہو سفر کرنا بعض دفعہ لازمی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سفر کا تجربہ نہایت مشکل ہوتا ہے چنانچہ وہ صرف مجبوری کی حالات میں ہی سفر کرنا چاہتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سفر ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے چنانچہ وہ سفر میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور سفر در سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ باقاعدہ طور پر سیاح بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ابن بطوطہ کا نام ہم سب نے سنا ہے ابن بطوطہ ابن بطوطہ نے تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا وہاں کے مناظر دیکھے وہاں کے سیاست دیکھی وہاں کے لوگ دیکھے ان سے ملا اور ان کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی سفرنامے لکھے ہم جب بھی موجودہ دور میں سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آسانی کے لیے کسی بھی ٹریول کمپنی یا ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے عام طور پر یہ ٹریول کمپنیاں یا ٹریول ایجنٹ اپنی فائدے کے لیے ہمارے ساتھ غیرمناسب رویہ برتتے ہیں کرایوں میں غیرمناسب اضافہ کرتے ہیں یا پھر سفر میں سہولیات سے ہمیں منع کرتے ہیں لیکن میں اپنے علاقے میں ایسی کچھ ٹریول کمپنی یا ٹریول ایجنٹ سے واقف ہوں جو مناسب طریقے پر مناسب دام کے ساتھ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور آپ کی سہولیات کا مکمل خیال رکھتے ہیں چنانچہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے